जयपुर जिले के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है यहाँ पर ज्वार बाजरा रागी तिल आदि की फसलें किये जाते हैं जयपुर मे सबसे अच्छा मीनाकारी भी होता है यहाँ पे आभूषणों का व्यवसाय भी बहुत अधिक चलन में हैं गलीचा कारीगरी आदि सभी व्यवसाय बहुत अधिक प्रमुख है जयपुर की अर्थव्यवस्था जयपुर आर्थिक रूप से एक जीवंत शहर है पर्यटन व्यापार और वाणिज्य और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग शहर की प्रमुख ताकत हैं इसलिए इन शहरों पर क्षेत्रों पर उच्च जोर देने के साथ शहर की आर्थिक प्रोफाइल का आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है